भैया यह आर के होटल के किचन से बोल रहें आप अच्छा सर आपके यहाँ चिकन का क्या प्राइज़ रहेगा जी चिकन नॉन वेज क्या सारे नॉन वेज रखतें आप मटन फिस वग़ैरह सब कुछ अच्छा तो फिस करी का क्या रेट है

अच्छा सब हाँ फुल ही प्लेट चाहिए थी बाक़ी रोटी वग़ैरह रोटी चावल का क्या है कौन कौन सी रुमाली रोटी तंदूर रोटी कौन कौन सी रोटी हैं सारी नहीं नहीं नहीं ऐसा करिए आप रुमाली रोटी ही करा दीजिएगा अच्छा रुमाली रोटी का क्या प्राइज़ रहेगा भैया अच्छा अच्छा राइस मिल जाएगा चावल नहीं हाँ ज़ीरा ज़ीरा राइस का ज़ीरा राइस ही चाहिए अच्छा वह फुल प्लेट क्या रेट रहेगा उसमें एक सौ अस्सी रुपये की अच्छा बाक़ी सलाद वग़ैरह तो अलग से नहीं होगा ना जैसे हर जगह पर होता है अच्छा तो भैया एक अच्छा फ्राई फ़िस तो मिलेगी नहीं आपके यहाँ तो चिकन कलेजी भी आपके पास होगी अच्छा भैया हमारा ऑडर लिख लीजिए आप एक फ्राई फ़िस कर दीजिएगा और आठ रुमाली रोटी एक फ़ुल प्लेट चावल अच्छा चिकन रोल तो मिल ही जाएगा ना आपके पास हाँ तो एक चिकन रोल कर दीजिएगा एक हाफ़ मटर मटन मटन तो कितना टाइम लगेगा आपको चलिए चलिए रूम नम्बर चार सौ दो में भेज दीजिएगा आप